हल्लो हल्लो हल्लो हा केर पियो ॻाल्हाए हा हल्लो हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा हा हा हा हा मां आई आहियां तव्हांजे घर बार जी हा हा हा हा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॾिसो पहिरीं त मां तव्हांजे घर अचां ठीकु आहे ॿ ॾ ॾिसी त मां घणेई दफ़ा चुकी आहियां लेकिनि वरी बि जॾहिं कहिड़ो कमु करिणो हूंदो आहे त थोरो हुनखे हुन तरीक़े सां ॾिसिबो आहे त उहो मां ॾिसी करे ई तव्हांखे ॿुधाए सघंदसि कि किथे मूंखे हुनखे फ़ैंसिंग करिणी आहे किथे कहिड़ो पेड़ लॻाइणो आहे कहिड़ी कहिड़ो पेड़ खे केतिरी उस खपंदी आहे कहिड़ो कहिड़ो शेड्स में पेड़ हूंदा आहिनि हा न मतलबु कंहिं खे छांव चइबी आहे त उहे बि ॾिसिणो पवंदो आहे कि कहिड़ा कहिड़े पासां लॻंदा एंड तव्हांखे मां हुन हिसाब जो ग्रिलिंग बि करे ॾींदसि ऐं हुन हिसाब जी छत्री बि लॻाए ॾियां ठीकु आहे त त ऐं ॿीं ॻाल्हि त अगरि तव्हांखे झूलो बि खपे जीअं थोरो सिजु डले थो त माण्हू झूले में बि थोरो करणु थो चाहे यां ॿार बि अगरि पंहिंजो साइकिलिंग करणु चाहे थो अगरि उहो हलण थो चाहे हुन पासां थोरो वॉकिंग वारो पंधु करण जो बि रस्तो ठाहे करे ऐं तमामु सुठो ख़ुशबू वारा गुल जीअं आहिनि गुलाब थियो एंड हिबिस्कस थियो ॻुड़ैल जंहिंखे चवंदा आहियूं ॻुड़ैल थियो गुलाब थियो एंड इहे मैरीगोल्ड थिया जेको गेंदे जा गुल तरह तरह जा ईंदा आहिनि डिफ़्रंट डिफ़्रंट अछा थींदा आहिनि राति जी रानी राति जी रानी जेकी तमामु सुठी ख़ुशबू ॾींदी आहे मोगरा थींदा आहिनि त उहे ॾिसी करे तव्हांजी एरियाऊं ॾिसी करे केतिरी एरिया आहे केतिरी एरिया में छा कमु करिणो आहे किथे कहिड़ा गुलाब लगाइणा आहिनि किथे बाउंड्रीस ठाहिणियूं आहिनि किथे विहण जी जॻह किथे हलण जी जॻह किथे झूले जी जॻह हा न त उहो सभु ॾिसी करे ऐं जेको आहे मां हुन हिसाब सां अची करे तव्हांखे ॾेखारंदसि बि हुनजी पूरी चित्र ठाहे करे तव्हांखे ॾेखारंदसि कि भई हिन एरिया में ई करे था सघूं हिन एरिया में ई करे था सघूं ऐं पोइ वरी जेको आहे नाणे जी ॻाल्हि बि अॻियां रखी वेंदी कि भई ही बजेट तव्हांजो ईंदो हा न पोइ ॾिसूं था अॻियां हली करे हा हा हा हा हा बजेट में तव्हांखे ॿुधाईंदसि मां करे त घणेई घरनि में करे सो चुकी आहियां मुंहिंजी सॼी टीम कंदी आहे हिन में कमु जेको आहे मां तव्हांखे सीम सीम जिते जिते मुंहिंजी ग कमु थियल आहे मां तव्हांखे हुननि जे घर जा नाला बि ॿुधाए थो सघां जो ॿुधाए थी सघां कि जेको आहे हा तव्हांखे हा तव्हांखे तव्हांखे फ़ोटा बि मोकिले सघां थी ऐं तव्हांखे पर्सनली उन्हनि जी एड्रेस बि ॾेई थी सघां कि तव्हां भले वञी पर्सनली हुते वञी करे ॾिसंदा त तव्हांखे हुते जी वाइब्रेशन सभु ॻाल्हियूं सुठियूं लॻंदियूं ई आहिनि पर जॾहिं तव्हां ख़ुदि बि वेंदा न हुते त तव्हांखे ख़ुदि बि सुठो लॻंदो ऐं तव्हांखे मुंहिंजो कम बि नज़र ईंदा कि भई मूंखे इस तरह सां कमु हा हा हा हा हा हा हा तॾहिं जॾहिं कमु ॾिसिबो आहे न तॾहिं पोइ वरी नाणो मैटर कोन कंदो आहे पोइ लॻंदो आहे कि नाणे जी ॻाल्हि कोने थोरो हेठि मथे थियो छो कि अॼुकल्ह जी तारीख़ में सभु ॻाल्हियूं थोरियूं महांगियूं बि आहिनि कुझु बि अगरि असां कयूं था त पोइ जेको आहे पोइ ॾिसण में बि ईंदो आहे पोइ वर्थ लॻंदो आहे कि हा ठीकु मूं थोरो पैसो नाणो लॻायो पर मुंहिंजी शइ सुठी ठही पेई त मां तव्हां वटि जेको आहे सुभाणे परींहं में अची करे तव्हांजी जेकियूं आहिनि ॻाल्हियूं ॾिसी करे पोइ तव्हांखे सॼो बजेट ठाहे करे ॾींदसि तव्हांखे जीअं ई तव्हांखे समुझ में अचे त पोइ मां तव्हांजो कमु शुरू कराईंदसि जी ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ओके ओके जय झूलेलाल